नमस्ते सर बताइए क्या सुविधा चाहिए हमारे यहाँ हर प्रकार की फोटो बन जाती है हमारे यहाँ पासपोर्ट साइज है पी सी साइज है और ए फोर साइज है फोर सिक्स साइज है फाइब सेवेन साइज है आठ बारह है जिस प्रकार से आपको फोटो बनवानी हो उस प्रकार से फोटो बन जाएगी हाँ अच्छी क्वाल्टी कि भी फोटो बन जाएगी फ़िल्टर लगा कर बनी एडिटिंग कर के भी बनाई जाती है जिस प्रकार से आप बनवाना चाहेंगे उस प्रकार से बना दी जाएगी आप आइए फोटो खिंचवाइए आ के उसके बाद हम लोग एडिटिंग कराते है एडिटिंग करा के भेजते हैं काम दूसरी जगह बढ़िया लाइफ से फोटो बन कर आएगी वो भी अच्छी क्वालिटी का पेपर लगा होगा और फोटो खराब नहीं होगी वो हाँ मॉडलिंग तरीके से भी फोटो बनाई जाती है हाँ फोटो बनाने के लिए तो स्टूडियो अपना है ही है जिस प्रकार से फोटो आप बनवाएंगे उसी प्रकार से बन जाएगी आप जैसे हमारे यहाँ खिंचवाते हैं कहीं बाहर की सिनरी लगवाना चाहते है या आप जो है कहीं कोई महादीप कि जो है पीछे एडिटिंग कराना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी जी सर नमस्ते ठीक है हम बना देंगे बना दे बनाई जाएगी अच्छी